जोङो जि दायो न'आवनो बानायो जोङो बाजारनिफ्राय खुन्दुंखौ बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनानै जोङो जिखौ इसानखौ खुन्दुंखौ थुननानै जि बानायो सोङो दायो जोङो जिखौ जोङो दानानै आगर एरो आगर एरनायजों लोगोसे फानो फाननानै जों बे जिखौ जोङो गांसे दखनायाव जोङो स्निजौ दजौनि फानो आरो बे फाननाय फैसाजोंनो लोगोसे जोङो बाजारनिफ्राय लाबोफिनो लाबोनानै बाजारनिफ्राय खुन्दुंखौ लाबोनानै आरो गोदान जि सोंफिनो सोंनानै आरो जों लोगोसे फानफिनो फाननानै बेफोरबायदिनो बाजाराव फानो आरो माखासे जिखौ जोंनिफ्राय न'निफ्रायबो बायनानै लाङो बेफोर फैसाजोंनो जोङो माखासे रां थाखा फैसाखौ खामायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो

जिफोरखौ जोङो दानानै बाजारफोराव फानो आरो लोगोसे जोंनि गामियाव फानो आरो जोङो जोंनि आखायजोंनो जोंनि बेगखौ हेबो बेग हेबनानै जों आरो बेखौबो जोङो बाजाराव फानो बाजाराव फाननायावहाय जोङो फिसाखौ जोङो थिनस' आरो गिदिरखौ जों फासस' सारिस' बिदियाव फानो बेगखौ हेबनानैबो जों गोबां थाखा फैसा खामायदों आरो रोंदों आरो बे बेगखौनो फाननानै जों आरो बेनि मोननाय फैसाजोंनो जोङो आरो माखासे वेरखौ लाबोफिननानै जों बेगखौ हेबफिनो आरो बे बेगखौनो जों माखासे बाजाराव फानफिननाय जायो आरो बे बेगजोंनो जोङो गोबां मानसिनो सिनायथिबो होदों मानो होनोब्ला जोङो जोंनि रोंनाय जोंनि आखायनि माखासे रोंनायफोरखौ जोङो मानसिनो हेबनानै देखायनानै जोंखौ बुंदों सोलोंनायखौ आरो जों माखासे मानसिया सोलोंगोन होननानैबो बुंदों बेफोरबायदि जों माखासे गावनि रोंनायखौ जों गावनो देखायदों आरो बाजाराव फान्दों बेफोरबायदि जों बायदि बायदि कालारनि बेग हेबनानै फाननाय जादों आरो जोङो बे बेगजोंनो जोङो फैसा खामायदों गासैबो थाखा फैसाखौ गावनो बाहायनाय जादों